जय झूलण आंटी आहियो किथे हेतिरे ॾींहंनि खां मां बि इते ई आहियां

अरे पेपर चालू हुयो कॉलेज में हिनजे करे थोरो टाइम मां उते बिज़ी हुयमि

मां तव्हांखे इहो पुछण लाइ चयो क फोन कई आहे कि असांखे न टे चार ॾींहं कॉलेज मां छुटी आहे ऐं मुंहिंजी साहेड़ी न थाने में हिकिड़ो ओपनेश्वर मंदर थी आई आहे त उन जामु तारीफ़ कई थी उन मंदर जी त मां सोचियां पई की अचो सभु सोसाइटीअ वारा मिली करे हलूं घुमणु किथे

हा हलो मां बि पंहिंजी मम्मी खां पुछां थी ऐं मुंहिंजी ॿी कहिड़ी साहेड़ियूं या उन्हनि जी मम्मीयूं हलंदियूं त सभु असां हलूं था लेडिस लेडिस हा मस्त त कीअं गाॾी बस या ट्रेन में कीअं हलंदासीं

हा इहो सही आहे पैसा बि बचनि था मज़ो मज़ो बि करे ईंदासीं मस्तु सभु मिली करे हा मस्तु मस्त मस्त पोइ त इते उते पासे में मस्तु मॉल बि आहे थोरी घणी शॉपिंग बि करे ईंदासीं हा मस्तु फोटो वोटो क्लिक कंदासीं रील्स कढाईंदासीं हाणे मूंखे टे चार ॾींहं छुटी आहे मां ॾिसां थी सभिनी खां पुछां पोइ हिकिड़ो न व्हॉट्सएप ते ग्रूप थी ठाहियां सभिनीनि जो पोइ सभिनी जेके जॾहिं फ्री हूंदा उन हिसाब सां हलंदासीं हा खाइण पीअण लाइ कुझु खणी हलिणो आहे गॾु हितां या ॿाहिरां खाईंदासीं तव्हां छा ठाहे हलंदो पोइ ठीकु आहे मां मम्मी खे हा मम्मी खे चवां थी मां हिकिड़ो कि सभिनी जे लाइ पास्ता या नूडल्स ठाहे सघे या तव्हां या तव्हां त इडली ठाहे हलो पोइ सभु मिली करे त कार में खाईंदी बि हलंदासीं जेतिरे में पहुचूं ठीकु हा उते खाईंदासीं पोइ मंदर मां थी पहुचण महिल किथे मॉल में हलंदासीं या शॉपिंग करे अचूं था पोइ उतां ऐं सभु ट्विनिंग कयूं सभु सेम कलर जा कपिड़ा पायूं मस्तु फोटो सुठा ईंदा उन में पोइ

हा मां हा मां ग्रूप ठाहियां थी पोइ उन में लिखी थी छॾां सभिनि खे हहिड़े कलर जा कपिड़ा पाइणा इन सभु हलंदा करे ठीकु आहे हलो आंटी पोइ मिलूं था हा हा आंटी जय झूलेलाल